पै समय के साथ हिंदी भाषा कैसे बढ़ी और आपने इसमें क्या बदलाव देखे हैं पर बदलाव तो हमने बहुत देखे हैं क्योंकि पहले के लोग जो दादा थे दादी थे तो बोलते हैं क्या रे कहाँ जा रहा है इधर आ तो मतलब अबी जो बोल अभी के जो हैं बोलते हैं कहाँ जा रहे हो यहाँ आओ तो पहले का क्या था की का रे कहाँ जात हई यहाँ आव तो अब वाले में कहाँ जा रहे हो तो यह है कि हिंदी में औरों जैसे हम चले गए जौनपुर में तो वहाँ कु बहुत लोग हैं हिंदी बोलते हैं बहुत लोग हैं खड़ी भाषा बोल बोलो इंग्लिस में ही बात करते हैं तो हमें तो यह हमारे इधर तो क्या है कि इसे हम बात कर रहे हैं की क्या जी क्या हो रहा है कहाँ जा रहे हैं तो यह चीज़ तो हमें मान लीजिए समझ में आ आता है और जैसे अगर इंग्लिस हम नहीं बोल पाए तो इंग्लिस हम कैसे बोलेंगे और हिंदी में तो हम से कोई भी बात करे तो हम बात कर लेंगे और मेरे दादा दादी देत पहले के जो थे तो अब ह अब में अगर हम लोग बात करते हैं खड़ी भाषा में तो दादा दादी बोलते हैं का बोलत थे सही से बोल तो जैसे हम ई हिंदी में बात करते तो वैसी हिंदी में उन्हें लोग के समझउ बात समझ आब अबी के लोग कहेन बहुत जगह पर हैं बोलते हैं क्या जी क्या हाल है तो वह लोग इंग्लिस में बात कर लेकिन हमें इंग्लिस तो आता नहीं तो हमें इंग्लिस में बात करेंगे कैसे हिंदी में खड़ी भाषा में लोग बोलते हैं तो हम खड़ी भाषा में हम बही बा बोल लेते हैं तो पहले से और अब में तो बहुत बदलाव आ गया है पहले क्या था और अब क्या है और पहले के लोग मतलब क्या खाते थे अब लोग का अब लोग अब में क्या खा रहे हैं पहले के लोग अपने घर भी में मेहनत घर खेत में मेहनत कर रहे आप अब का लोग जो है तो वहाँ भी मेहनत करते हैं घर भी मेहनत करते हैं इसलिए की बदलाव तो काफ़ी है बदलाव तो अब तो काफ़ी हो गया है और बात भी तो खड़ी भाषा में ही बोलते हैं इसलिए बोलना ही चाहिए क्योंकि जो पै पहले का थे तो पहले में और अब में तो बहुत फर्क है हिंदी में बोलना बहुत अच्छी है हिंदी में हम बोल लेते हैं और क्या है कि अभी जैसे हम चले गए बिहार चले गए तो बिहार का बोली कुछ और है और अपने गाज़ीपुर में चले गए तो गाज़ीपुर का भी अलग है मिर्ज़ापुर में गए तो मिर्ज़ापुर का भी अलग है रावष्टगंज में रावष्टगंज का भी अलग है यानी भाषाएँ हर जगह का अलग अलग हैं लेकिन अक्सर तो हिंदी में ही बोलना चाहिए क्योंकि हिंदी बहुत सुंदरता है और हिंदी में किसी से भी बात करो तो वह समझ जाएगा अगर जैसे अगर हम इंग्लिस बोल रहे हैं अगर वह इंग्लिस को वह इंग्लिस बोल ही नहीं पा रहा है या इंग्लिस नहीं समझ रहा है तो उससे हम को हिंदी में ही बात करना चाहिए क्योंकि हिंदी में बता करेंगे तो वह मेरा भी समझ लेगा और उसका हम भी समझ लेंगे और इसलिए कि बदलाव में तो बहुत काफ़ी परिवर्तन है